میرے پاس اوریئن نام کمپنی کا فین موجود ہے جو کہ گرمی کے وقت ہمیں تازی ہوائیں دیتا ہے مجھے ہی نہیں میرے سارے پریوار کو یہ تازی ہوائیں دیتا ہے جس سے ہم تروتازہ محسوس کرتے ہیں یہ فین کی ہوا بہت ہی اچھی ہیں اور یہ فین خریدنے میں بہت ہی کم قیمت کا ہے یہ ایف فین بہت ہی کم قیمت کا ہونے کی وجہ سے اسے عام لوگ بھی خرید سکتے ہیں جس سے اور کم قیمت میں اچھی چیزیں بھی ملیں گی